اتر پردیش بھارت کی ایک بڑی اور ثقافتی طور پر مالا مال ریاست ہے جہاں لوگ مختلف انداز سے اپنا فارغ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں یہاں کے لوگ نہ صرف روایتی مشغلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ جدید سرگرمیوں میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں شہروں اور دیہاتوں کے لوگوں کے اندازِ زندگی میں تھوڑا فرق ضرور ہوتا ہے لیکن سب کے اپنے رنگ اور انداز ہیں دیہاتی علاقوں میں لوگ کیسے وقت گزارتے ہیں کھیل کود جیسے کہ کرکٹ کبڈی پہلوانی گلی ڈنڈا اور پتنگ بازی چائے کی محفل گاؤں کے لوگ اکثر شام کو چائے کے ہوٹل پر یا چوراہے پر جمع ہو کر بات چیت ہنسی مذاق اور خبریں شیئر کرتے ہیں